जेह्ड़ा तुसें मी क्वाशन पुच्छेआ में सनाना चाह्न्नी आं मगर हून असें कनक लानी ऐ असें कनक लानी ऐ होर असें बाड़ी बाह्नी ऐ बाहियै असें ओह्दे बाद च बाहियै बाड़ी राह्नी ऐ गायें दा गोहा सुट्टना एह्दे बिच्च कि के साढ़ा फसल शैल होऐ ओह्दे बाद बिच्च असें काह्री बाह्नी ऐ इक दोह्री बाह्नी ऐ फ्ही असें फसल लानी फसल लाइयै ओह्दे बाद बिच्च असें ओह् करना फसल लानी फ्ही ओहदे बाद च होर थोह्ड़ी कनक होग कोई दो कनक होग किस ओह्दे बाद च दोबारा नुआड़े च ओह् करना हैल पाना फ्ही असें यूरिया डाया हैल बजारा पाना कन्नै देसी हैल पाना फ्ही बजारा हैल पाना यूरिया डाया होर साढ़ा जेह्का फसल शैल होऐ ते मगर नुआढ़े च असें ओह्दे बाद च फ्ही जिस बेल्लै असें इ'यै हून निस्सरने आह्ली होई कनक दानें लग्गने पर आई कनक मगर त्यार होने च आया फसल ओहदे बाद च असें नुआढ़े च दबारा हैल पाना कि साढ़ा फसल दाना जेह्का साढ़ा शैल ग्रोथ करै शैल दाना बनै ओह्दे बाद च असें कनक साढ़ी त्यार होई जानी ऐ ओह्दे बाद च साढ़ी कनक पक्कन लगी पौनी ऐ फसल सारी पक्कन लगनी ऐ पक्कियै ओह्दे बाद बिच्च असें बाड्डी शुरू करनी ओह्दे बाद च असें बाड्डी शुरू करनी कि बाड्डी बुड्डी करनी बाड्डी करियै ओह्दे बाद च असें ओह् करना गाह्नी कनक कनक गाहियै नुआढ़े च अस फ्ही भौ शौ जेह्का मगर ओह् होना असें गेहूं जेह्के ओह् छट्टना छट्टी छुट्टियै ओह् रक्खना अंदर त्यार करना ओह्दे बाद च असें मक्कें दी त्यारी करनी ते मगर साढ़ा जेह्ड़ा कारोबार कम्म जेह्ड़ा फसल दा चंद चलदा रौंह्दा ऐ कि बारां म्हीने साढ़ा कम्म फसल दा चलदा रौंह्दा ऐ ते ओह्दे बाद च इब्बी जेह्की साढ़ी फसल एह्की चली पौनी मगर मक्कें चली जानी कनक आह्ली ओह् चुक्कनी फसल फ्ही ओह्की चली जानी साढ़ी बाद च ओह्की फसल चली जानी फ्ही असें मगर फ्ही मक्कें गी शुरू करी ओड़नी राह्ना ते एह्की कनक ऐ जेह्की साढ़ी बस